جی ہاں دہلی ایک کثیر الثقافتی شہر ہے جہاں پورے ہندوستان کی جھلک نظر آتی ہے یہاں مختلف مذاہب زبان اور بزادریوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہیں اس لیے دہلی میں سال بھر مختلف ثقافتی تہوار اور تقریبات منائی جاتی ہیں ان تہواروں نے وقت کے ساتھ تبدیلی یعنی ارتقا بھی دیکھا جا سکتا ہے جس سے ان کی نوعیت نوعیت طرز منانے اور شراکت داری میں فرق آیا ہے اتنے تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں دہلی میں مناتے منانے منائے جانے والے اہم ثقافتی تہوار اور تقریبات دیوالی روشنیوں کا تہوار ہندو برادری کا سب سے بڑا تہوار ہے گھروں میں دیے جلائے جاتے ہیں لائٹنگ پٹاخے اور پوجا کی جاتی ہے بازاروں میں رونق اور سجاوٹ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے